अज्जकल बच्चे अपने मां प्यो गी मन्नदे गै नेईं आखदे कि भलाअस पढ़े लिखे दे आं ते असें अपनी मरज़ी करनी ओ असें अपनी मरज़ी दी कुड़ी पसंद कीती ते असें कोर्ट च ब्याह् करना ई ते मां प्यो केह् आक्खन बेचारे मां प्यो आखदे कि भला अस असें नेइयों करनी असें नेइयों लैआन्नी पढ़ी लिखी दि'यां अंगरेज़नां असें डोगरें दे ब्याह् करना ई ओ शैल अपने असें मरजादै दे ब्याह् करना असें कि'यां एह् करनी ऐ लेआन्नियां भला अपनी मरज़ी दी महाशियां चमैरियां डूमन्नियां किट्ठियां करनियां के अस ब्राह्म्मण ऐं ते साढ़ा ब्राह्म्मणै दा धर्म ऐ कि असें आपूं ब्याह् करने थुआढ़े शैल साढ़े लोग ध्यार निं मनांदे हैन कैंह् निं मनाने ध्यार ते साढ़े हिंदुऐं निं ध्यार मनाने ते कु'नें मनाने न साढ़े लोक शैल देआली आंदी शैल लक्ष्मी दी पूजा करदे गणेश दी पूजा करदे अजकल्ल बच्चे निं पूजा करदे हैन ते आखदे असें नेइयों मन्ने थुआढ़े ध्यार असें अपनी मरज़ी करनी ओ